ہمارے علاقے میں مختلف طرح طرح کے کاروبار پہلے سے ہی شروع کیے جا چکے ہیں اور ہمارے سیمانچل کے دیہات میں اور گاؤں میں مختلف طرح طرح کے کاروبار کو چلایا جاتا ہے اور ان کو قائم کیا گیا ہے ان کی اچھی خاصی تعدات ہے جہاں تک بات ہے نئے کاروبار کے بارے میں تو میں یہ قدرتی وسائل سے ملا ہوا ہوں تو بہتر ہوگا کیونکہ قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرتی نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم یہاں ان میں سے کچھ کاروبار کا ذکر کرتے ہیں جیسے کپڑے کا کاروبار پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانہ کی کھیتی کپڑے کا بڑا کاروبار ہمارے یہاں ہوتا ہے باقی کاروبار کھیتی کی شکل میں جیسے پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کے سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن پچھلی چند سالوں میں مکئی نے اس کو بھی پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقہ کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کے کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعہ بہت گھر آباد ہوتے ہیں اسی کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانہ کی بات ہے الگ ہے پہلی لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانہ کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خیر انہیں بہت ہمیشہ خوش رکھے